हम लोग इस ठंड के टाइम में ठंड के लड्डू बनाते हैं उनको करण के लड्डू भी बोलते हैं उसमें करण के लड्डू में बहुत सारे व्यंजन डलते हैं जो हमारे दर पीढ़ी हमारे सासू माँ हैं सासू माँ फिर हम हमारी बहुएँ सब बनाती हैं हम लोग उसमें काजू बदाम किसमिस मखाने खोपरा और दाल के बनाते तो दाल दाल को पीस के फिर उसमें बनाते हैं सेक के और ये सब लोग मिक्सर में पीस लेते हम लोग पीसने के बाद हम उसमें उसको सेकते भी हैं और वो गोंद रहता उसको भी हम घी में सेकते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं उसके बाद हम लोग उसको सब एक साथ मिलाते हैं खोपरे को भी घिसते हैं और सब दो दो जन मिल के हम साथ में बनाते हैं बनाते बनाते हम फिर उसको ठंडा करते हैं शक्कर वगैरह बूरा शक्कर का भूरा डालते हैं उसमें शक्कर का बूरा वगैरह डालके फिर ठंडा करते हैं अच्छा घी मिलाते हैं बहुत और फिर उसको धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बांध लेते हैं ओ रोजाना सभी घर के सदस्य खाते हैं उससे ताकत भी आती है गोंद के लड्डू तो ऐसे रहते उससे ताकत भी आती है खाने में और फायदा भी करता है ठंड के दिनों में गर्मी रहती है उससे ये ये हमारा व्यंजन हमेशा दर पीढ़ी बनता आया है